जैसे देखिए हम लोग यहाँ सांस्कृतिक त्योहार होली हुआ हम लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और वो लोग भी हम लोग को रंग लगाते हैं और मिठाई ये सब हम लोग खाते हैं और खिलाते हैं इन्जॉय लेते हैं त्योहार के दिन होली के दिन और हर एक दूसरे से मुलाकात होता है हाल चाल होता रहता है ऐसे में दीपावली हुआ हम लोग पूजन करते हैं जितने भी देवी देवता होते है इन लोगों का पूजन करते हैं और मिठाई उठाई चढ़ाते हैं आदि सब काम ही करते हैं